हाँ गवालियर जिले में मुख्य शैक्षणिक संस्थाएँ महारानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय के आर जी महाविद्यालय जीवा जी विश्वविद्यालय जैसी शैक्षणिक संस्थाएँ हैं जिसमें अध्ययन करने से व्यवसाय मिलता है गवालियर अधिकतक शैक्षणिक संस्थाओं की फीस कम है जिसका मुख्य कारण गवालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया थे उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों को आदेशित कर फीस कम करने को कहा ज़्यादातर शैक्षणिक संस्थाएँ गवालियर राजघराने की हैं इसलिए इनकी फीस बहुत कम है और गवालियर वालों को कम फीस दे कर उच्च सिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिल रहे हैं